सॼी दुनिया में भारत हिकु अहिड़ो देश आहे जंहिंजी रोटी जामु प्रख्यात आहे उन में हिकु अथव नॉर्थ इंडिया जंहिंजो प्रख्यात छोले भटूरे आहे जेके पंजाबी जामु दिलि सां खाईंदा आहिनि उन में हिकु त हूंदो अथव छोला पोइ हुन में तरजंदियूं आहिनि मैदे जूं पूरियूं छोलनि में जेको हूंदो आहे छोला हिकु ॾींहुं अॻु पिसाइणा पवंदा आहिनि राति जो ऐं उन में असांखे टमाटो बसरु गरम मसाल्हो लाल मिर्च धनिया पुदिना विझी करे ठाहिणो पवंदो आहे ऐं पूरियुनि खे मेद मैदे को पहिरियों सुकाए करे उन में पाणी विझिबो आहे पोइ हुन खे ईअं फुलिकनि वांगुरु गो ॻोइबो आहे पोइ उन खे गरम तेल में जझे तेल में विझिबो आहे पोइ तरे करे निकिरंदियूं आहिनि त घटि उन में पोइ बसरु विझी करे खाइबो आहे उन खां पोइ ईंदो अथव पंहिंजो गुजरात गुजरात में जलेबी फाफड़ा उंधियूं सेऊ सेऊ खमण हे सभु जाम प्रख्यात अथव जलेबी फाफड़ा जेके आहिनि दशहरे ते माण्हू जामु दिलि सां खाईंदा आहिनि जलेबी पहिरियों बेसण जी जेकी हूंदी आहे उन में पोइ तेल में विझिबो आहे त तरिजंदी आहे ऐं फाफड़ा जेको हूंदो आहे मैदे बेसण मां ठहंदो आहे उन खे घिसिकणु ते रखी लंबो ईअं विझिबो आहे पोइ तेल में तरिबो आहे पोइ उन सां गॾु हिकु संभारी ईंदी आहे हुन सां गॾु खाइबो आहे उन खां पोइ असां हलऊं था त महाराष्ट्रा में महाराष्ट्रा जी प्रख्यात सेव उसल हे जामु मतिलबु जामु फेमस अथव दुनियाभर जा माण्हू हिते स्पेशल हे खाइणु ईंदा आहिनि जंहिंमें पाव सां गॾु खाइबी आहे उन खां पोइ असां हलऊं था साउथ साइड साउथ साइड असांजो डोसा इडली सांभर मैंदू वडा हे जामु मतिलबु जामु फैमस आहिनि सम्झो न इंडिया में सभिनि खां वधीक जेकी फेमस रोटी आहे उहो साउथ वारनि जी ई आहे जेकी ठहंदी आहे चांवरनि सां पोइ उन में जेकी दाल हूंदी आहे उन खे चवंदा आहिनि सांभर उहा दाल हूंदी आहे तुअर जी मांए जी जेको थोरी देरि अॻु पिसाइणी पवंदी आहे उन में पोइ ठाहिबी आहे उन में विझिबो आहे गरमु मसाल्हो ॻाढ़ो मिर्च हैड पोइ इडली जा जेको मेन जेको हूंदो आहे उहो हिकु राति अॻु पिसाइणो पवंदो आहे जंहिंखां हुन जो सुबुह जो आथो ईंदो आहे पोइ पोइ उन में फ्राए कबी आहे पोइ इडली ठहंदी आहे ऐं डोसे जो बि सेम प्रोसेस आहे हो ख़ाली बसि तए ते ईअं तेल विझी करे ठाहिबो आहे उन खां पोइ असां हलऊं था बिहार साइड बिहार जो लिटी चोखा चोखा त सॼे इंडिया में न सॼे विश्व में फेमस अथव माण्हू इलाही किथां किथां खाइणु ईंदा आहिनि